जय झूले मां अशोक जेसवाणी थो ॻाल्हायां असांजे संस्कृत में महिलाउनि जो ॾाढो मानु कयो वेंदो आहे उन्हनि खे इज़त ॾिनी वेंदी आहे पर कुझु ख़ासि ॾींहं जीअं त मासिक धरमु थींदो आहे हुननिखे त अॼु कल्ह गांवनि में बि उन्हनि सां बुरो व्यव्हारु कयो वेंदो आहे उन्हनि खे रंधिणे में न ॾि रंधिणे में न वञणु ॾींदा आहिनि मंदर में काई पाठ पूॼा कोन करणु ॾींदा आहिनि इहा हिक ॾाढी वॾी ग़लति ॻाल्हि आहे मां पंहिंजे घर में हिन मासिक धरम जो कोइ पालन या पंहिंजे भेनरुनि ऐं धीअरुनि मथां कोन रखियो आहे पाबंदी कान रखी आहे मां हर वक़्तु उन्हनिखे पंहिंजे स्वास्थ जे बारे में ई हिम्थाईंदो रहंदो आहियां त तव्हां पंहिंजे शारीरिक जी शरीर जे बारे में स्वास्थ जे बारे ज़रूरु सोचियो ऐं साफ़ु सफ़ाई रखो इनजे लाइ मुंहिंजी धीअरूं ऐं भेनरूं मूंखे ॾढो थैंक्स कंदियूं आहिनि जय झूले